गायनाय फुनायाथ' बिफां लाइफां गायनायाथ' माबा गयफोर माबा माबि जाग्रा मुवा दंफां गायनायाथ' माबायावनो गायो जोंना जोङो माबायाव बोसोर गोदानावनो गायो बैसाग जेथोआव गायो आरो हाया गिसि जाबाय नालाय बेयावनो सोबआनो बे समाव गायजायो गयानो होन नारेंखलानो होन सोबानो जाजोबो बिफां लाइफां बे मासावनो गायो आरो बैसाग जेथआवनो हाया रस जानायखाय बेनिफ्राय आरो दा बिनिफ्राय माइ गायनाय माइ गायनायाबो बिदिनो जालायलांबाय माइफ्राबो बिदिनो बे बैसाग जेथावनो खोथिया फोनोसै ओमफ्राय हानोसै गायलांसै बिदिनो आरो आसार सावोनाव गायहैयो बिदिनो जाग्रा मुवा फिथाइ गायग्रा दंफांफ्राबो बे मासावनो गायो आरो बैसाग जेथावनो दा आं गायबोनो मोननाय हिसाबैथ' आं दा नारेंखल आरो गयखौल'सो आं गायबोनो मोनदों बेलेग बेलेग बिंफां लाइफांखौथ' आं गायबोफेरनो मोनाखै दा गायदोंबाबो हनै बे माबा माबि दंफां गोदान गोदान दानि दंफां गायदों आंथ' गायाखै दा बेखौबो बे बैसाग मासाव बे बैसाग जेथावनो गायो आरो बे रबार बिफां मा बिफां हा गिसि जाबाय नालाय बेखौबोथ' आं गायाखै फिसाज्ला फिसाफोर गायो आं गायनो मोननायानो दा गायबोनो मोननायानो बे गय नारेंखल ओरै खानथाल थाइजौ बेफोरखौल'सो आं गायबोनो मोनदों बेनिफ्राय बेखौ नायनाया बे गायदों मोजाङै जोथोन लादो माने बेराफोर होनानै दोनदो माबाफोरबा गयफोरबा नारेंखल नारेंखलफोरबा गयफ्राथ' बेरा होनाङा माबा जेनेबा सायदाव मोसौ मोसा हाबनो हायैनि बेराफोर खाथेनांगौ आरो बेखौहाय नों गायनानै बे हाग्राखौ थाब थुब देरा नालाय हाग्रा बंग्रा जाबा एवना होदो हाग्राखौ बेबायदि आरो बै माने अखल गायनानैल' जाया बे ओरैनो हासारफोरबो होदो एसे बबावबाफोरनि गोबोरफोर दंबा ओमफ्राय मेसेंफ्राव रानजाब रानजाब जायोबा दैफोर होनांगौ जायो आरो जेनेबा दा दंग'नि दैफोर दंबा दंग'नि सोजाबाय दंग'नि सुबिदा गैयाबा मटरफोरजों होजाबाय मटर दैजों बेबायदि खालामनांगौ आरो फेदेरनांगौ फाथैयाबो बिदिनो फाथैया बिराद खस्थ' फाथैया जेनेबा बे बैसाग जेथावनो गायो हा रस जानायखाय हा रस जाबानो गायो आरो बेबो बिदिनो बेबो फाथैयाबो बिदिनो दैफोर होनांगौ जायो हा गोरानबा फाथैया ओरैनो माबायाथ' माबासो गायो बे माने दालाय बेन्दोंखौसो गायो ओमफ्राय एसे हाखौ खोखांनानै गायनांगौ आरो ओमफ्राय जाबोर जुथोर होनांगौ हासारफोर ओमफ्राय बेयाव मालाय रानोबा आरो दै होदो बे बेबायदि आरो गायनाया फाथै गायनाय नेमा बिफांफ्राथ' जों गायनायावथ' बांसिन टाइम थायालै बेराद बे दामि दामि बिफांफोरखौथ' फोथांनो हाया माथो फिथाइ जाग्रा बिफांफोरखौ ओरैनोबा दा सोरबा सोरबा बिदिनो सिगुन माबा माबि बिफां गायो आरो दामि बिफां नालाय बेफोरखौ गायो आरो सोरबा सोरबा साह बिफां गायो बेबायदि बिफाङाथ' आं गायनो मोननायाव नुनायावथ' थांनो नागिरैया जेनेबा दामि दामि बिफांफ्रा बबे बिफां दे माबा जेनेबा जोंबो गायदोंमोन आंबो गायदोंमोन सिगां माबा माबि सनदनमोन सनदन बिफां बेफोरखौ थांहोनो खथिन जाथारो